ہاں گاہکوں نے میرے بنائے ہوئے کپڑوں کی تعریفیں کی ہیں اور مضبوط اور سندر انوکھے ہیں یہ کہا ہے اور دوبارہ آڈر بھی کیے ہیں مجھ سے ان سے یہی رائے ملی ہے انہیں کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں میں ہنر ہے اور ایسا کام بازار میں نہیں ملتا جو ہاتھ کا کام ہوتا ہے وہ بازاروں میں نہیں ہوتا اور اپنے ہاتھوں کا کام جب کسی کے چہرے پر مسکان لائے تو اس سے بڑے بڑا انعام نہیں ہوتا بس مجھے اسی بات کی خوشی ہوتی ہے سب لوگ تعریف کرتے ہیں